हालो

हय डॉक्टराक लागला हय हाडाचो डॉक्टर उलयता सांग कित जालें खंय पडलेले बीन हा जॉन्ट पेन ही दुखता न्ही ओके कितें हां कितें मलम बी आसा तुजे घरांत दुखीचें बीन हा हा मोव आसल्यार जावूं ओर कसलो स्प्रे बीन आसल्यार मातशें दुखी बऱ्या पडटा मारल्यार तूं मारून घेता आसल्यार नसल्यार तुका जर चड त्रास जाता तुका तुक ओके तुका चड त्रास जाता न्हू म्हाजे क्लिनिकांर येवपाक शकता तो तूं तूं येता तर आं केन्ना येता आतां साडे तीना उपरांत यो होय चड दुखता जाल्यार जाता तितले बेगीन यो हांव तुका तितले टायमा भितर रावता थंय ना तुवें सद्द्या आता फोन करून सांगले म्हणटकीर आतां तूं यो डायरेक्ट तूं यो हांव मागीर तुका चेक करता

आनी कितें प्रॉब्लेम आसा पयशें आं आं कळ्ळें कळ्ळें पयशें बीन घेवन यो हा लागतले एक हजार भितर करून दिता तुक हांव हां चल बरें यो तर हां दवरता हां बरें